म्हाका चड करून इंग्लीश कोंकणी कोरीयन हिंदी जर्मन पदां आयकपाक आवडटा आनी जेन्ना म्हाका जेन्ना हांव कितें कूक बी करता तेन्ना म्हाका गावपाक मजा येता तेन्ना हांव चड करून कोरीयन इंग्लीश कोंकणी साँगां कोंकणी पदां जशें की लॉर्ना पयलीचें स्टार आसलें ताजें म्हाका गाणे गावपाक आवडटा आनी हांव हाथ हालयता लये वांगडा जेन्ना हांव गायता आनी म्हाका भर म्हाका ल्हानपणासून भरपूर आवड आसा गावपाची हांवें केन्नाच पार्ट घेवना कम्पिटिशनाक सिंग करपाक कारण म्हाका म्हाका अशें दिसता की म्हाका फियर आसा स्टेज बट स्टेज फियर ना म्हाका हांवें अशें केन्नाय वचून गांवना स्टेजीर बट हांव फुडे सपोज म्हाका चान्स गावलो जाल्यार हांव पद गायतलें